हैलो आं बेल्डिंग आह्ले बोल्ला दे आं असें गेट लोआना हा थुआढ़े कोल केह्ड़ी क्वालिटी दा गेट में इत्थें एल्मुनियम दा लोआना हा असें छे फुट गेट लग्गना ओह् ते उच्चा पंज फुट किन्ने पैसे आं किन्ने पैसे बनगे एल्मुनियम गेट दे ठीक ऐ आह्नियै नापियै नाप लेई जायो